हम अपने तऽ अभ्यास जे करै छिऐ घरमे हमेशा गुन गुनाइते रहैत छिऐ खानो बनाबए छिऐ तऽ गानो गाबए छिऐ भानसो करैत छिऐ मतलब हमेशा प्रैक्टिस हमर चलिते रहैत छै लेकिन हमरा म्यूजिकके साथ गाबै लए नहि आबैत छै हम सोचलिऐ म्यूजिके सीखै लए छिऐ तऽ हम गिटारो खरीदए लेलिए गिटार खरीदलिए तऽ गिटार हमरासे बजबै नहि करैत छै टीचर आबैत छै सिखाबए लए हम सीखे नहि सकलिए हम्मे तऽ नहि सिखलिए लेकिन हमर भाय सीख गेलै लेकिन हँ गिटार नहि बजाबै सकैत छिए लेकिन तैयो ठीकठाक बजा लए छिए आओर समस्या तऽ किछु नहि छै खास अभी भी समस्या छैकि हमरा म्यूजिकके साथ गाबैमे थोड़ा प्रॉब्लम आबैत छै नहि समझि सकैत छी कखनि हमरा स्टार्ट करना छै आ कखनि रोकना छै आओर स्टारमेकर पर गाबैत छिए अच्छा खासा हमर फोलोवर्स भी भए गेल छै इन्स्टाग्राम पर गाएके डालै छिये गाना गानाके शौकीन छिए गएते रहैत छिए गुनगुनाइते रहैत छिए